हेलौ दिपेन नों गारि पार्किं खालामहैनाया अबहाय एफा गोबाव जानानै थाखो मानो दाबो सफैदिया आं नै अमरनि दखान खाथियावनो गसंनानै दङ नों मानो दाबो फैदिया आं नोंखौ नेगासिनो दङ मानो एफा गोबाव जाखो गारि पार्किं खालामनायालाय अ' नंगौ नामा मेसेस हरखादोंमोन आंथ' नोंनि मेसेस खौनो नायस्लाबासै अ दे दे थाबैनो फै थाबैनो नै आं माबायाव दङ अमरनि दखान सेराव गसंनानै दंगासिनो दं हा मानोथो फन हरनानै थाबैनो खिन्थाहराखै नोंहालाय आं रागासो जोंबायमोन मानो एफा गोबाव जानाय थाब लांफै थाब

दे दे थाब फै